تیراکی بہت اچھی چیز ہے تیراکی سب انسان کو کرنا چاہیے تیراکی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جیسا کہ ہم لوگوں کے طرف سہرسہ ضلع میں دربھنگہ ضلع میں باڑھ آتا ہے تو بہت زیادہ پانی آ جاتی ہے تو تیراکی ضروری ہے نہیں تو تیراکی نہیں آئے گا تو سب ڈوب جائیں گے ڈوب کے رہ جائیں گے جس جس کو تیراکی تیراکی آتا ہے وہ سب پانی آئے تو سب تیر تیر کے نکل گئے جو جس کو تیراکی نہیں آتا تھا وہ بہت پریشان ہوئے ان کے لیے ناؤ لایا گیا تو تیراکی بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے علاقوں میں اور ہم لوگ تیراکی کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی جاتے ہیں تیراکی کرنے کے لیے تیراکی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تیراکی اس علاقے میں تیراکی آنا چاہیے ہر انسان کو تیراکی کرنا اور کتنے گھنٹے گھنٹے نہیں ہیں نہ ہم لوگ وقت نہیں دیتے ہیں تیراکی کو جب ضرورت پڑتی ہے تو کر لیا جاتا ہے تیراکی نہ تو ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں رہتے ہیں مشغولیات تیراکی بہت زیادہ ہی ضروری ہے تیراکی کرنا سب کو آنا چاہیے تیراکی ابھی ہمارے طرف ایک گاؤں ہے گاؤں میں باندھ ٹوٹ گیا سیلاب آیا سب بہہ گئے جس جس کو تیراکی آتا تھا اپنے اپنے جان بچا کے وہ لوگ کنارے پہنچ گئے باقی جس کو تیراکی نہیں آتا تھا وہ لوگ سب پھنس گئے پانی میں تیراکی بہت ہی زیادہ ضروری ہے تیراکی کرنا سب کو آنا چاہیے تیراکی تیراکی بہت ہی زیادہ ضروری ہے تیراکی کرنا سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے سبھی انسان کو ہم خاص کر کے ہمارے علاقوں میں تیراکی کرنا دوسروں کو سکھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اسکول میں یا مدرسوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے اور نہ یہ کام ہے تیراکی کرنا ضرورت ہے ایک حساب سے انسان کو کہ جب ضرورت پڑی تو یہ چیز کر لے تیراکی سیلاب ادھر بہت آتے